ہلو جی جی سر بولیے اچھا اب اگر دس آدمی ہیں اور منی بس سے جانا ہے تو اُس میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ کو اے سی والا چاہیے یا ود آؤٹ اے سی والا کیوں کہ سب کا ریٹ الگ ہے سب کا پرائس الگ ہے

جی جی سر جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ نان اے سی میں جانا ہے تو نان اے سی کا آپ کو پڑ جائے گا آپ کو لم سم تیرہ یا چودہ ہزار کا اور اگر آپ بہتر آپ کو رہے گا کدھر اے سی میں اُس میں بھی آپ کو کم اِس میں رہے گا بہت اچھی سویدھا ہے اُن کے اندر اور اُن کے سیٹ وغیرہ بھی سارا چیز بہتر ہے اگر اُن میں آپ ٹریول کرتے ہیں تو اُن میں اصل اُن کا ریٹ ہے بیس ہزار لیکن اگر آپ دس ہیں اور اُس کو بک کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے اِس پر بنا پر ہم آپ کو اٹھارہ یا اُنیس پہ لے کر چل جائیں گے جی جی نہیں نہیں نہیں وہ بھی وہ بھی نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں وہ بھی گاڑی آپ کو بہت بہترین ہی ملے گا بٹ یہ ہے کہ اے سی اور نان اے سی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اُس کے سیٹ وغیرہ اُن کے ڈیزائننگ وغیرہ سارا چیز اگر آپ ٹریول لمبا ٹریول کر رہے جی جی جی لمبا ٹریول کر رہے ہیں تو اُس میں آپ کو وہ ایک شو بھی لگتا ہے ایک بہتر ہوتا ہے اُس چیز میں سفر کرنے میں اور اگر آپ کو اُس میں آفر بھی ملے گا کہ اگر آپ اُس اُسی بس سے پھر واپس آنا چاہ رہے ہیں تو اُس میں بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا

ٹریول ہمارا چوبیسوں گھنٹہ ایویلیبل ہے آپ جب چاہیں ہمارے اِدھر سے آپ بک کر سکتے ہیں جی جی جی جی ٹھیک ہے شُکریہ